हमारे समस्तीपुर ज़िला में खेती का फसल अच्छी होती है अरहर मूंग मसूर खेसारी सब कुछ होती है केला लगाते हैं हम केला उपजाते हैं खाते भी हैं बेचते भी हैं तब खेती बाड़ी सब कुछ अच्छे होती है और पानी का उपलब्ध हम लोगों को बोरिंग से होता है बोरिंग से पटवाते हैं खेती करते हैं सब खेती हम करते हैं गृहस्थ हैं तो हम सब खेती करते हैं खेती से ही हम लोगों का घर परिवार चलता है और औ यदि बारिश हो गया तो अच्छे से फसल होता है नहीं तो पानी पटवाना पड़ता है तो थोड़ा सा पानी के में पैसा ऊसा लगता है बोरिंग से पानी पटवाते हैं तो पैसा तो लगेगा और आम लीची आम लीची का पौधा लगाए हैं